साढ़ै लोह्ड़ी दा ध्यार आंदा ऐ लोह्ड़ी गी अस लोह्ड़ी मंगन जन्ने ञ्याणे जंदे कुड़ियां जंदियां मुड़े हरणा वे हरणा वे बोलदे फिरी लोह्ड़ी मंगदे लोग घरें घरें जंदे बच्चे फिर उनें ई पैसे दिंदे भिरी लोग कोई चौल देआ दा कोईआटा देआ दा कोई बाजरा देआ दा कोई मक्क देआ दा सब कुश दिंदे लोह्ड़ी दा ध्यार साढ़ै बड़ा मनाया जंदा ऐ जम्मू च लोह्ड़ी गी अस रातीं लोह्ड़ी मंगदे जिसलै फिरी बच्चें गी अर्घ दिंदे सारे जने घरा दा टब्बर किट्ठा होईया फिरी अर्घ देईयै फिरी अस पूज़ा बी करने होन्ने फिरी रोट्टी खन्ने सारा टब्बर बैठियै कट्ठे फिरी रुट्टी खन्ने रोट्टी खाई खुईयै शैल लोह्ड़ी गी बड़ा मज़ा आंदा बच्चें दा एह् बच्चें दा गै जादै ध्यार होंदा ऐ बच्चे मंगन जंदे ढोल बजांदे करदे बड़ा कुश मज़ा लैंदे बच्चे फिरी ओह्दे बाद च साढ़ा बैसाखी आई जंदी बैसाखी दा ध्यार साढ़ै इध्दर मेला बी लगदा ऐ जम्मू मेला लगदा लोग मेला दिक्खन जंदे फिरी उध्दर कुश बच्चे खलौने बगैरा ओह् खरीदियै लेआंदे पकौड़े होंदे उध्दर जलेबियां होंदियां फिरी केह् बोलदे समोसे बगैरा सब कुश बड़ा कुश होंदा उध्दर खान बास्तै बसाखी गी मेला लगदा बसाखी न्हान जंदे लोग बसाखी गी बब्बर बनांदे लोग शैल शैल शैल चीजां बनांदे जेह्दे कन्नै बसाखी दा ध्याह्र बनाया जंदा ऐ फिर ओह्दे बाद साढ़ा आई जंदा शिवरात्री शिवरात्री गी साढ़ै मन्दरैं बिच्च शैल रोनकां लग्गी दियां होंदियां बसाखी मनादे शिवरात्री गी साढ़ै फिर शैल शिव जी भगवान दी पूज़ा करदे भंग मरो मनांदे फिर शैल मतलव कि बसाखी शिवरात्री गी लोग शैल ओह् करदे शैल बनांदे फिर भोले दी बरात आई गज्ज बज्ज के शैल भांगड़ा मारदे सब ठीक ठाक होंदा ओह्दे बाद च साढ़ै आई जंदा ऐ ओह्दा ध्यार केह् बोलदे ओह्दै बाद च साढ़ै ध्यार आंदा ऐ बच्छ दुआह् बच्छ दुआह् गी साढ़ै पुत्तरें दी जाद च रक्खदे नै फिर बच्छ दुआह् पूजने गी जंदे बच्छ दुआह् गी बर्त रखदियां जनानियां पुत्तरा दा फिर ओह्दे बिच्च अस आलू बनाने स्यूल बनान्ने फिर ओह्दै कन्नै अस पकौड़े बनाई लैन्ने ओह् खन्ने अस बच्छ दुआह् पूज्जन जन्ने पूजियै आने फिरी अस अपना बर्त पुआरने बर्त पुआरियै फिर थोह्ड़ा असेंगी अपना चाहे जो बी मन करदा ओह् करने ओह्दे बाद च साढ़ै ओह्दा ध्यार आई जंदा रक्खड़ी आई जंदी रक्खड़ी गी पोआना ते भ्राह् दा ध्यार होंदे ऐ रक्खड़ी गी भैनां भ्रा दे जंदी रक्खड़ी पोआन आस्तै रक्खड़ी पुआने गितै जिसलै जंदे कोई लड्डू कोई बर्फी कोई मिठाईयां मिलक केक कोई गलाब जामुन कोई लड्डु कोई रस्स गुल्ले कोई कुश लेईयै जन्नियां ते भैनां रक्खड़ी बन्नन ओह्दे बाद च साढ़ा आई जंदा ऐ टिक्का टिक्के दे बी ध्यारा गी इयै होंदा ऐ भैंना जंदियां भ्राएं दे कोल टिक्का लोआन टिक्का लोआंदियां ओह्द र फ्ही सूट लेई लई औंदियां मिठाई लेई जंदियां लड्डु लेई जंदियां बर्फी लेई जंदियां ते रस्सगुल्ले बगैरा ते कोई कोई ते फ्रूट बी लेंदे फरूट्टियां लेंदियां ते कन्नै बड़ा कुश मिलदा लेनै बास्तै ते भ्राऽ खुश होई जंदे भैंना खुश होई जंदियां फिर भ्राह् भैंनें गी पैसे दिंदे सूट दिंदे भला रक्खड़ी टिक्के गी आई ही भैन ते गिफ्ट दिंदे भ्राऽबड़ा कुश मिलदा देन बास्तै फिर ओह्दे बाद च साढ़ै इध्दर छब्बी जनबरी गी कुड़ियां ढोल बजांदियां स्कूले बिच्च फंक्शन होंदे नच्चदे ढोल बजांदे कुड़ियां झण्डा चढ़ांदियां राष्ट्री गीत बोलदियां होर बड़ा ढोल ढमाका बजदा ते मज़ा आंदा ते फिर ओह्दे कन्नै अस बडलै बेल्लै झण्डा चढ़ाईयै बड़ी खुशी बनाने कि साढ़ा देश आज़ाद होआ हा ते असैं इन्नी खुशी बनाई ही